जैसे पूछलहुँ कि कपड़ा धोबैमे पानीके कैसे कम खरचा करना चाही पानीके जैसेकि देखल जाइ तऽ अथी एक बालटी पानीमे बहुत सारा कपड़ा पहिले सर्फमे डुबा दिऔ ओकरा बाद थोड़ा देर छोड़ि देलहुँ बादमे ओ पानी बहुत यानीकि कपड़ा पूरा साफ भऽ जाइ छै ओकरा बाद थोड़ा यानीकि एक दो पानीमे बहुत सारा कपड़ा धोअऽ पड़ै छै आओर कपड़ाके धोकऽ ओकरा कमसँ कम पानीमे धोककऽ बहुत सारा कपड़ा भी धोअऽ पड़ै छै सर्फमे धोलाके बाद ओकरो बाद देखले जै तऽ पानी जैसेकि कपड़ाके धोलाके बाद धूपमे भी सुखाबै पड़ै छै जेकि जहाँ बढ़िआँ जगह रहै छै वहाँ धूप धूपमे भी दिअ पड़ै छै कपड़ाके सुखैलए नहि तऽ यानीकि रूममे भी दिअ पड़ै छै कपड़ाके सुखैलए आओर बहुत सारा ऐसा फेन्स सबके पास भी कपड़ाके सुखैलए दिअ पड़ै छै अपना मोन कपड़ा जहाँ अच्छा जगह छै कपड़ा सुखैलए वहाँ दिअ पड़ै छै एकरा सबके की होइ छै कपड़ा सब बढ़िआँसँ सुखि जाइ छै बर्बाद पानी ओकरासँ ज्यादाके बर्बादी नहि होइ छै यानीकि कम पानीमे कपड़ा धोलऽ चललऽ जाइ छै सर्फ या साबुनसँ भी धोबै पड़ै छै साबुनसँ भी कपड़ा धोलाके बाद वही एक दो पानीसँ धोलऽ चललऽ जाइ छै सब कपड़ा